ڈرائنگ کے دوران میں بہت سے پارے کا استعمال کرتا ہوں جیسے پرکار ڈی رائٹ اینگل سرکل اریزر شارپنر جیسی برانڈ کا استعمال میں میں نٹراج اپسرا کا استعمال کرتا ہوں یہ برانڈ بہت فیمس ہے اور اچھے ہوتے ہیں ان کے استعمال سے ڈرائنگ کافی اچھی بنتی ہے اور میں اس برانڈ کو نئی سڑک سے کی دکان اسٹیشنری کی دکان سے خریدتا ہوں وہاں بہت سی ورائٹیاں ہوتی ہیں اس کے علاوہ میں کلرس برش پینٹنگ کا سامان بھی وہیں سے خریدتا ہوں جی ہاں آرٹ کا سامان مہنگا تو ہے بٹ میں ہول سیل کی دکان سے خریدتا ہوں مجھے وہاں سے کچھ ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے جس کی وجہ سے مھجے کافی سامان وہاں سے پرچیز کر سکتا ہوں اور مجھے ڈرائنگ بنانے میں کافی حد تک مدد ملتی ہے